ठीक है न कहाँ जाना है नहीं आप बताइये दार्शनिक स्थल जाना है आपको घूमने कि फिर वेदार भवन में जाना है हाईवे ट्रीट है या फिर कोई जंगल रिसोर्ट या फिर कोई दार्शनिक स्थल रिसोर्ट रिसोर्ट यहाँ से जहां मैं रहता हूँ उतने में यहाँ से आप अभी कहाँ रुके हो जी तो यहाँ से ये तो ये रिसोर्ट है चालीस किलोमीटर

हाँ जी ले जा सकते हैं न कितने लोग हैं आप आठ दस लोग तो मैम गाड़ी आप आपकी पर्सनल गाड़ी है यहाँ से जाने के लिये कि फिर गाड़ी हाँ अरे हमको करना पड़ेगा जाने के लिये फिर ऐसे मैं बताऊँगा कैसे क्या कब तक खर्चा आयेगा

मैंने आके आठ दस लोग के हिसाब से आठ दस लोग के हिसाब से यहाँ से दो हजार रुपये में गाड़ी होएगी और फिर वहाँ जाने के बाद में जिप्सी मिलती है घूमने के लिये तो जिप्सी के साथी रेसोर्ट वहाँ टाइगर रिजर्व है वो हाँ पिकनिक स्पॉट है टाइगर रेसर्वे है और ये पारक वगैरह है जी अच्छा है तो मैम कब आना है ठीक है मैम आप कोल कर लीजियेगा ठीक है मैम आप कोल कर लीजियेगा कुछ नहीं कल आऊँगा आपको पिकअप करने के लिये ओके